हरिओम मैडम

जी जी ठीकु आहियां मां तव्हां ठीकु आहियो मां चवां पियो असां जो जी जी आकाश जो पापा थो ॻाल्हायां त मुंहिंजे ॿार जो वाधारो कीअं भाई ठीकु आहे ॿारु पढ़ाईअ में जी जी उहो ई घर में रोज़ु हिनखे चवंदा आहियूं पढ़ पढ़ पढ़ ॿुधेई नथो हाणे हिनखे टाइम फिक्स करे ॾिनो आहे घर में बि पढ़ाईअ जो खेॾण जो हा उहो ई हाणे हिनखे रोज़ु डेली हाणे मां पाण वेहंदोमांसि पढ़ाई करण लाइ हा हा ऐं मैथ्स में हिनखे होम वर्क हा जी अधु कलाकु रोज़ त पोइ होशियारु थी वञणु खपे ॿारु हा बराबरि हा संडे ॾींहुं तव्हां पहिरें ॿुधाइजो मां उते पहुची वेंदोमांव जी जी संडे ॾींहुं मां पाण छॾे वेंदोमांसि हा हिन खे डायरी आहे स्कूल जी जेका उन ते सभु टीचर लिखी ॾींदा आहिनि जेको बि आहे राइटिंग में हा जी जी हा हा ऐं स्कूल मां कॉल बि ईंदो आहे ऐं डायरी ते सभु नोट वग़ैरह लिखी ॾींदा आहिनि रिमार्क वग़ैरह सभु हूंदो आहे उते जी हा मां हाणे जी वॉट्स अप मां करे थो छॾियांव तव्हांखे तव्हांजो इहो ई नंबर आहे न वॉट्सअप ते

जी जी ऐं इन जूं कॉपियूं वग़ैरह सभु कम्पलीट अथसि न स्कूल वारियूं हा छो त छो त मां जॉग्रफी वारी ॾिठोमांसि उन में हिकु ॿ कॉश्चननि जो आन्सर न लिखियलु हुयुसि जी जी मां उहो ई घर में दड़िका ॾिनामांसि जी ऐं मराठीअ में कीअं आहे मराठी सब्जेक्ट में जी ऐं सिंधी सब्जेक्ट में त होशियारु आहे पाण ई घर में सिंधी जी जी जी ठीकु बराबरि सही ॻाल्हि आहे जी जी घर में बि हाणे मां बि वेहारियांसि थो वधीक देरि पढ़ाईअ ते जी जी तव्हां जेको हाणे रोज़ु होम वर्क ॾींदव रोज़ु मां कराए मोकिलींदो मानि जी हा हा जी इन टाइम सूटेबल हा हा पक जी ऐं हिन खे हाणे न्यूज़ पेपर बि पढ़ाइणु चालू कयो आहे हाणे रोज़ु सुबुह ॾह मिंट जी ऐं हुन जी हैंड राइटिंग थोरी में हू ध्यानु ॾियणो पवंदो हैंड राइटिंग में

जी ठीकु आहे जय झूलेलाल